बाल्य कालक तऽ बहुत किछु एहन बात होइत छै जे ठीके मोन रहैत छै एक बेर भेलै कि जे कल्याण पुस्तकमे भगवान भगवतीके से मतलब जे छै से फोटो अबैत छलै आ हम मातृकमे रहैत छलहुँ ममियौत पिसियौत अगल बगलमे छलहुँ दू टा ममियौत बैसल छलाह छोट छोट छलाह हमहूँ छलहुँ तऽ बाबाके पूजा करैत देखियैन तऽ हुनका हम कहलियैन्ह यौ कल्याण एलै हेँ भगवानक फोटो छै आइ अपनोसभ कियाक ने पूजा करी दोपहरिया पहर समय रहै तऽ पूजा करैके मति भेलै तऽ भेलै जे मतलब की केना पूजा हेतै तऽ हम कहलियै पूजाके मन्त्र हम पढ़ब प्रसादके इन्तजाम सेहो हमहीँ करब तऽ कहलैन्ह प्रसाद की चढ़ेबै बगलमे हमर एकटा पितियौत नानाके लौङ्गिया मिरचाइके गाछ छलैन्ह लाले लाले मिरचाइ ओहिमे फड़ल छलै चारि पाँच टा मिरचाइ तोड़िके अनलहुँ आ ओम इहागच्छ इहऽ तिष्ठतः से कहिके भगवानके पूजा तूजा भेलै प्रसादके भोग लगलै धूप दीप ताम्बुल यथा भाग नाना विध नैवेद्यानि जे नानाके सुनियैन से मन्त्र कहिके ओ ओहि तरहे कएल गेलै तकर बाद भेलै जे प्रसाद ग्रहण करू ममियौत दुनू कहलैन्ह जे मरचाइ छै करू लागत हम कहलियैन्ह नहि प्रसाद तऽ खाइए पड़त नहि खेलैथ हम कनि बलशाली रही दुनू ममियौतकेँ पकड़िके बलजोरी पहिने ओ प्रसाद जे ग्रहण करओलहुँ हुनकर सभके मुँह जे छै से मतलब ठोर एकदम लाल भऽ गेलैन्ह आ हमरा ओहि लेल मतलब ई भेल जे जखन माम सुतिके उठलाह तऽ डाँट फटकार अनेरो लागल ओ दुनू गोटा मधु भेटलैन्ह तकर बाद मिरचाइ मुँहमे लागि गेल छलैन्ह ताहि दुआरे आ हमरा जे छै से डाँट लागल तऽ भेलै जे पूजाके माहौल छलै लेकिन परिस्थिति एहन खास बनलै जे हम डाँट सुनलहुँ आ हमर दुनू ममियौत मरचाइ प्रसाद ग्रहण कयने रहथि तैँ हुनका सभके मधुके चरवन कराओल गेलैन्ह एहिसँ बेसी गप्प हम आओर की कहि सकैत छी बाल्यकालक